आं येस येस सांग हय मेळटलो केन्ना जाय डेट हें डेट सांगता ओके आमची पेकेज आसा सो तेतून प्रि वेडींग हल्दी आनी वेडींग फूल हें मेळटलें सो तुमकां ती फूल पेकेज हेतून कमी पडटले पयशे फूल हें घेता जाल्यार सिक्श्टी थावजंड हय आनी हय आनी ओन्ली हल्दी आनी हें समज वेडींग घेता जाल्यार फोर्टी फाय आनी फूल पेकेज घेता जाल्यार कमी पडटा प्रि वेडींग बीन तुमकां जातले फिफ्टी फाय टू सिक्श्टी कोस्टूय बीन समज आसचे दितात जाल्यार ओके ना ह्या फावटी धाडटा ओके

सो देट सांगता मातशी हय ओके तुमकां ओके ओके हय एडवान्स थोडो पे करात हय हय तेंचो ऑलरेडी प्लेस सिलेक्टेड आसा न्ही कारण व्हिडीयोग्राफी बीन तशी बरी आसपाक जाय तितलीच जावपाक हय व्हिडीयोग्राफी बीन एड आसा तेतून फूल पेकेज जाय न्ही तुमकां ओके ओके

तें फूल तुमकां जाय जाल्यार टू वन मन्त बीन या ओके थेंक यू ओके ओके या